नोंथाङा जोंनो खेराइ मोसानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोनना हागोन माने आङो ओरै सिगाङावन' न'वाव थानायाव न'वाव थानायाव आङो खेराइ मोसाबोनो मोन्दों खेराइ बेराय क्लास ओइटफोरल' थानायनिफ्रायनो आङो खेराइ मोसाबोनो मोनदों बा जों बेयाव आरो जोंखो फोरोंफैयोमोन थारमानि खेराइ मोसानाय अस्टाड फैयोमोन जोंनियाव बेखो जोङो मोसा खौ बायदिसिना मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दाउ थै लोंनाय दौदिनि मोसानाय बेफोरखो जों बहत ओरै रोखोमनि मोसानाय मोसानो मोनदों आरो बिदिनो मोसानानैबो मोजां मोनोमोन खेराइ मोसानानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनोमोन मोजां मोनोमोन जि जि फोरोंदों बेफोरखो गोसोआव लानानै मोसायोमोन आरो आङो बिनिफ्राय बिदिनो मोसा बे मोसानायनो आं कम्पिटिसनबो खामनो मोनदों जेरावखि जाया कम्पिटिसनबो खामनो मोन्दां खेराइ मोसानाय बेफोर बारदै सिख्ला मोसानाय हारसिं मोसानानै आं कम्पिटिसन खामनो मोन्दों आरो बेफोरबायदिनो बागुरुम्बा मोसानायबो बेनो जोंनि खेराइ मोसानायनि बिथोराव बेनो फेमास बागुरुम्बा मोसानायानो मुदांखा खेराइफोरनि बिथोराव बेबो मोसानानै गोजोननाय मोनोमोन आरो बेखो मोसानानै दा जों बहत खेराइबो गायोमोन जे जेरावखि जाया जोङो गामियावनो जोंहा खेराइ हान्जा दङमोन गामिनिफ्रानो दामनाय देनाय गामिनि गोजानो जों मोसानाय बिदिनो हान्जा दङमोन जोंहा जेरावखि जाया जोङो पग्राम जानो था जाबोला बैसागोनि समाव बा बायदिसिना फोरबोआव जोङो बा खेराइ गानो थाङोमोन खेराइ गानायाव आरो जों बेबायदिबो सुबिदा मोनोमोन जे हारसिं सेंगेल बादायनायनिबो सुबिदा मोनोमोन बे बेदिनो आङो जि एसे रोङो बेखो बे मोसानायखौ लानानैनो आं बादायोमोन बादायनानै आं प्राइजबो मोनोमोन